आमची इंडियन इकनॉमी दिसान दीस वाडत चल्ला एक टायमार कोरोना जाल्लो तेन्ना आमची इकनॉमी खूब देंविल्ली सगळे स्टॉक्स आशिल्ले ते सगळे देंवले बट आतां पळोवपाक गेले आल्या हळू हळू ग्रोत येयल्या आमच्या हितून इकनॉमीन आनी खूब बरें जाता वेगळे वेगळे टॅक्नोलॉजीस येता वेगळे वेगळे खूब किदें किदें नवें नवें येता नवे नवे सायंटीश शोद लायता आनी तेज्या खातीर आमची इकनॉमी खूब वाडत चल्ला